अख़बारों में कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि नहीं हुई होती है लेकिन उसे बहुत ही घुमा फिरा कर बताया जाता है जैसे कि किसी व्यक्ति या स्थान या संस्थाओं को बदनाम करना हो तो मीडिया द्वारा उन से उनकी राय या उनकी समस्याओं के बारे में नहीं पूछा जाता है उसे कुछ ही अलग ही तरीक़े से दिखाया जाता है मीडिया पहले सरकार से सवाल करती थी कि ये हो क्यों नहीं पाया क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा नहीं होना था ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन आज के दौर में मीडिया अपने विचार नहीं रख पाता है जो कि सरकार जो सवाल उन्हें पूछने को कहती है उसी का जवाब देती है और मीडिया द्वारा कई चैनल चलाए जाते हैं जिस पर अन्य गतिविधियों जातिवंत गतिविधियाँ और सामाजिक गतिविधियों को भी सम्मलित किए जाता है जिसमें देश में काफ़ी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है और उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सब को साथ ले कर चलना है और जातिगंत बातें नहीं करना चाहिए लेकिन मीडिया द्वारा एक ना एक व्यक्ति की आलोचना कैसे की जाए ये ढूंढा जाता है